नव नवंबर ॿ हज़ार उणिवीह ॾह नव ॾह अक्टूबर उणिवीह सौ नवानवे सोरहां जुलाई ॿ हज़ार अठ सतरि जुलाई ॿ हज़ार सत नव नवंबर ॿ हज़ार हिकु